ہمارے شہر میں بہت بڑے عورت سب مچھلی مارنے میں مدد کرتے ہے آدمی کے ساتھ جاتے ہیں کھانا پینا پہنچاتے ہیں اور مچھلی کپچھا میں دھر کر کے پہنچا دیتے ہیں آدمی کے ساتھ ندی کنارے میں جال بھی پہنچا دیتے ہیں اور گھوم پھر کے مچھلی میں ساتھ دے کر اوپر مچھلی کر کے اپنا لے کے آتے ہیں پھر آدمی کے کھانا پینا بنا کے پہنچا دیتے ہیں لیٹ ہوتا ہے تو پھر ہم گھوم پھر کے جا کے دیکھ کے آ جاتے ہیں گھر گھر آ جاتے ہیں جب لیٹ ہوتا ہے تو پھر جاتے ہے کپچھا اچھا کے اٹھا کے لے آتے ہیں گھر پہ سکھانے دھو دھکار کے سکھا کے سکھا کے پھر رکھ دیتے ہے پھر بھیان بھی کے جب صبح ہوتا ہے تو پھر آدمی کو کھانا ونا بنا کھلا پلا کے بھیج دیتے ہے سنگ ساتھ دے کے جھولا میں اٹھا کے دھر کر کے پہنچا دیتے ہیں ندی میں جال کو سریا اریا کے سکھا کے ندی میں پہنچا کے پھر مچھلی اوپر کر کے مار کے ساتھ دے کے لے آتے ہیں گھر پھر باہری دیش جاتے ہیں ہمارے بچے لوگ مارنے کے لیے اس کے ساتھ دیگچی میں لے کے پلوتھین لے کے جا رہے ہیں مچھلی مار کے دیگچی میں اٹھا کے لے کے پلوتھین میں بانھ کے جاتے بازار بیچ کر پھر آتے ہیں پھر کھانا پینا کر کے تیاری پھر بچے لوگ کو کھانا پہنچا دیتے ہیں پہنچاتے ہیں کھلا کو پھر جال ال کو سریا کے پانی میں دے کر پھر مچھلی مار کے اوپر کرتے ہیں پھر مچھلی اٹھا کے اپنی تھیلی میں بھر کے لے کے اپنا بیچ کے روپے بنا کے آ جاتے ہیں گھر پھر آدمی کو ساتھ جاتے ہیں پھر ندی کنارے میں جال پہنچا دیتے ہیں کپچھا ابچھا پہنچا دیتے ہیں دھر ار کر کے جال کو سجرا کو پانی میں گروا کے مچھلی لے کے آتے ہیں بازار پہنچ جاتے ہیں